हाँ कामकाजी महिलाओं को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है घरेलू एवं बहाय जय उन्हें अपने घर और परिवार रिश्ते नाते के साथ साथ ऑफिस सबसे ठीक से चलाना पड़ता है और इन सब सब में प्रमुख है दोनों के बीच संतुलन क्योंकि किसी एक पक्ष को गलती से भी इग्नोर करने पर जीवन की गाड़ी डगमगाने लगती है महिलाएं हमेशा ऑफिस और घर को दोनों को समान संभालती हैं और दोनों को संतुलन में बनाए रखती हैं